आङो ओरैनोथ' बादायलायनायाव सावगारि आखिफेराखै ओरैनो जास्ट आंनि मोजां मोननाया उन्दैनिफ्रायनो सावगारि आखिनानै मोजां मोनो ओरैनो थानाय समफ्राव सावगारिया गोबां रोखोमनि आरो सावगारि आखिलायनायाव गिदिर थाखोसिमाव बादायलायनाय कम्पिटिशनफ्राव आं बाहागो लानाय जायाखै उन्दै समनिफ्राय स्कुलआव सोलोंनाय जादोंमोन आखिनाय बादायलायनाय बेफोराव बाहागो लादोंमोन